آج ہندوستان کے کئی راجیوں کئی شہروں کا یہ حال ہے کی گاڑی جو اوپر گاڑی جو چل رہا ہے بہت زیادہ چل رہا ہے شہر میں شہر میں گاڑی چلنے کی وجہ سے جو ہے پردوشن بہت پھیل رہا پردوشن جتنا پھیلنا چاہیے اس سے زیادہ شہر میں پھیل رہا ہے جیسے کہ راجستھان بنگلور دلی حیدرآباد ممبئی

کے اندر ایک سہرسہ ڈسٹک ہے اس کے اندر میں رہتا ہوں اس ڈسٹکٹ کے اندر بہار میں بہت بڑھیاں کھیتی ہوتا ہے وہاں کا موسم بھی بڑھیاں رہتا ہے یہاں پردوشن دیکھنے کو نہیں ملے گا بہار ایک بہت یعنی کہ بہت بڑھیاں گاؤں ہے بہت بڑھیاں اسٹیٹ ہے یعنی کہ یہاں جو ہے آپ کو بارش بڑھیاں ہوگا کھیتی بڑھیاں بہت زیادہ ہوتا ہے گیہوں کی کھیتی ہوگا مکئی کی کھیتی ہوگا بہت بڑھیاں بڑھیاں یہاں یہاں ہر ایک آدمی میں میل ملاپ دیکھنے کو ملے گا شہر میں کیا آپ کو اپنے سے مطلب ہے آپ کو اپنے سے مطلب ہے اس کے بعد اور شہر میں سب سے بڑی دقت یہ ہے نا کہ گاڑی گاڑی جو چلتی ہے اس سے پردوشن جو پھیلتا ہے بہت بڑا یہ ہوتا اور اور دوسری نمبر ابھی ممبئی دلی حیدرآباد بنگلور یہ سب میں جو ہے آؤٹ آف کنٹری یعنی کہ اپنے دیش سے باہر کے دیش کے آ کے کمپنی اور فیکٹڑی بٹھایا اس سے جو پردوشن نکل رہے ہیں وہ ہمارے دیش واسیوں کے لیے بہت خطرناک بات ہے